हॅलो कोण

खंय तो खंय येयला हय लायटी खांबे सगल्याक आसा न्ही आं आं आं तळ्या पोंदा हांगा आं आं तें ब्युटिफिकेशन केल्लें थंगां

आं हा आं फुडें म्हळ्ळ्या खंय

आं आं आत तसो फाटीं यो आत ग तूं गेलो पळय ते तीन तीन रस्ते आसा थंयच्यान फाटीं सर आनी स्ट्रेट असोळडे रोडा यो थंग सुदे सुदेश बार म्हणू आसा आनी थंग बोर्ड आसा शांतादुर्गा प्रसन्न म्हणू बोर्ड लायल्लो आसा सुदेश बार्रा फुड्यांकच त्या रस्त्यान ते भितोर सर दोन देवळां पावतलो आं यो यो आं हा रस्त्यार उबो राव कित्याक म्हाका पुजा आसा आं आं यो हय यो आं यो यो यो भितोर यो कित करूं आं आं हें म हें मरे शांतादुर्गेचें देवूळ दोन देवी आसात त्यो एक एक अदर कुमारी आनी एक कुमारी आनीक हांगा मरे बारा वर्सांनी जात्र जाता आनी वर्सानूत जाता पण ती ल्हान आनी बारा वर्सांन जात्रा आस पळय ती बारा दीस चलता आनी हें जागृत देवस्थान तुमगें जर किदें काम आसा हांगा प्रसाद वगेरे ते सगले लायतात तुगें कित काम आसा तूं देवूळ पळयतलो आनी देवळा वो वाठार सामको बॅश्ट आसा सगले हेज्यो सुपारेचीं झाडां हें तें थंड वातावरण आनी बरें दिसता भितर सरले त्या बरोबर तुजे मनाक शांती मेळटली आं हय ते बारा वर्सांनी न्ही दिवजां तो बारा वर्सांनी हय दर वर्सा दिवजां लायनात मोटी जात्रा बरें एक दोन म्हयने चलता पण बारा दीस आनी किदें म्हायती जायी तुमी येवन तुमी आं आं ना तुमी येतरी तुमकां कळटलें न्ही सामकें भोंवणांक व्हरता म्हणजे देवळा परिसर तुमी पळोवपाचो आमी पुजा लोक भोंवनात गायड जाय गायडा पयशे पडटा न्ही हय गायड तुमकां जाय जाल्या पयशे तुमी खंय आहा ते ट्युरिस्ट तुमी तुमकां खबर ना भोंवतात हांगां हें म फकाणां जालीं बरें तेजें किदें आस तें तुयें दिवपाचें तें तुमची मर्जी न्ही